कहलियौ तोरा गाँवमे कोन सभ कोन कोन पर्ब होइ छऽ हमरा तऽ गाँवमे हमरा आरके गाँवमे तऽ कातिक पाबनि होइ छै दीपावली होइ छै एहि सभ होइ छिकै होली होइ छिकै बैशखा पाबनि होइ छै दुर्गापूजा होइ छिकै आओर बहुत सा मतलब बजरङ्गबलीके मेला आर होइके छै तोरा गाँवमे कोन होइ छौ

हँ तऽ दीप पर्ब शमे की की करै छहौ केना केना पाबनि शमे करै छहौ

हमरे आर तऽ पाबनिमे मतलब खस्ता आर बनबै छियै पूरी पकबान बनबै छियै आओर मतलब बहुत मतलब पूजा की कहै हइ आ तोरा इधर केना होइ छौ पा हमे सुनलियै तोरा गाँवमे के मतलब दोसर ढङ्गके होइ छौ आ तऽ बतबऽ ने केना केना होइ छौ तोरा गाँवमे तऽ हूँ हॅं आ घाट पर जाइ छहो कि घरे आरमे करै छहो पाबनिके घाट पे कैसन सजायल रहै छौ कि नदी जाइ छहो हूँ अऽ हमे तऽ जाइ नदी रऽ बहुत दूर पड़ै छै हमरा आरके जाइ छियऽ तऽ कातिकमे तऽ ठीको रहै छऽ बैशखा पाबनिमे आरो जाइ छै हालत खराब हो जाइ छै हूँ हँ हो जाइ छै हालत खराब नहि हमरा आरके होइ छै ओ जब जाइ छै हालत खराब हो जाइ छै दूर जेनाए एनाए पार नहि लगै छै उहाँ

बगल अगलमे होइ होतऽ ने बगल अगलमे होइ होतऽ नऽ तब जानकारी होतऽ ने केना होइ छै नहि होइ छै ई सभ वएह पुछै केना होइ छै नइ होइ छै